मुंहिंजो दिलि पसंदि किताबु शाह जो रसालो आहे पर ॿियो बि घणो कुझु मुंहिंजो दिलि पसंदि आहे ज़रूरी न आहे त रुॻो सिंधीअ जा किताब मूं पहिरी ॿुधायो आहे त मुंहिंजे लाइ टैगोर बि तमामु आहे नारायण श्याम बि मुंहिंजो पसंदीदा शायर आहे सिंधीअ जा घणा ई शायर सिंधीअ जा घणा ई लेखक मुंहिंजा दिलि पसंदि शायर ऐं लेखक आहिनि ऐं कविता पहिरीं त मूंखे शाह जी कविता वणंदी आ शाह जा शेर वणंदा आहिनि मिसाल तौर मूं शाह ते हिकड़ो किताब बि छपायो आहे शाह जी जेका जेके बेत आहिनि उन्हनि खे लिखी छाकाणि त शाह जेको ॼाओ सोरहं सौ उणानवे में ॼाओ उन जी जेका कविता आई सा साढा टे सौ साल पुराणी आहे ऐं जीअं प बोॾी बदिलजंदी वेंदी आहे तंहिं करे अॼुकल्ह उन जी माना सम्झण ॾाढी ॾुखी आहे तंहिंजे करे मां उहे उन जा ॿिन ॿिन सिटिन वारा बेत खणी करे जीअं पढ़ाॾो सो सॾ वरवाहीअ जो जे रही वाह अघुम गॾ ॿुधण में ॿिया ॿ थिया या वढियल थी वायूं करे कुठल कूकारे हुन पण पंहिंजा सारिया हूअ हंजूं हॾनि लाइ हारे अहिड़ियूं घणियूं कविताऊं आहिनि जेके माण्हुनि खे सम्झ में शायद अॼ न अचनि उन जी माना बी लिखी आहे ऐं कहाणी सिंधीअ जा घणा ई लेखक आहिनि अदीप आहिनि मोहन कल्पना आहे गुनो समताणी आहे सुगंध आहुजा जी रोग कहाणी ॾाढी सुठी आहे गोविंद वाॾीअ जी मुंहिंजी मिठड़ी नानी ॾाढी सुठी कहाणी आहे एॾनि घणियूं कहाणियूं आहिनि जंहिं हिकु कहाणी जेका हुजे उन मूंखे लिखण लाइ प्रेरणा ॾिनी हुजे या मूंखे छिक पई हुजे अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे पर मां कहाणीकार आहियां ई कोन मूं का बि कहाणी ज़िंदगीअ में न लिखी आहे हा मां नाटक लिखंदो आहियां उहो मुंहिंजी मूंखे लाचार या ईअं चइजे मूंखे छिक थी मां केतिरा ई नाटक कराईंदो रहंदो आहियां ऐं बाल नाटक लिखण वक़्तु मूंखे ईअं महसूस थियो त बाल नाटक जी हिकड़ी ख़ासि पंहिंजी ज़रूरत आहे ॿारनि खे नंढा नंढा डायलॉग्स ॾिजनि की उहे लिखनि इन करे मूं ॿारनि जा नाटक लिखिया आहिनि ऐं अटकल पंजुवीह टीह नाटक मूं ॿारनि जा लिखिया आहिनि ऐं लिखण खां पोइ उहे मूं स्टेज ते कराया आहिनि मां सम्झा थो नाटक तेसि ताईं मुकम्मल न थो थिए जेसि ताईं स्टेज ते न आहियो आहे ऐं अञा ताईं ईअं ब चई सघां थो त पहिरियों जेको नाटक स्टेज ते अचे थो उहो हक़ीक़त में छा कजे आहे भई पहिरियों शो जेको आहे उहो सम्झ हिकु क़िस्म जो उहा रिहर्सल आहे लास्ट रिहर्सल आहे ॿी न ॿियो दफ़ो नाटक करण सां नाटक असली सूरत में ॿिहंदो आहे उन में ज़रूरी घुर द्रिस्यूं कई वेंदियूं आहिनि ऐं मुंहिंजे नाटकनि जो जेको मज़ूमो आहे उओ आहे नंढिड़ा नाटक ॿारनि जे लाइ ऐं उन में मूं कोशिश कई आहे त ॿारनि जा नाटक जेके आहिनि ॿारनि जे डायलॉग्स में ऐं उन में मूं जेका ॿोॾी कन कमु आंदी आहे त उआ ॿारानी ॿोली त आए पर उन में केतिरा ई मूं पहाका ऐं चवणियूं जोरीअ करे या जेके ठहकी आहिया आहिनि ईअं न जिते ठहकी आहिया आहिनि उते उहे विधा आहिनि त जीअं अॼ जा ॿार जेके सिंधी ॿोली खां परे थींदा था वञनि उहे इन वटि पहाका ऐं चवणियूं ऐं मुहावरा सिखनि मां अॻ में ई चई चुको आहियां सिंधी मुंहिंजी ॿोली आहे त सिंधी ॿोलीअ में छो न लिखा मूंखे सिंधी ॿोलीअ में लिखणो आ ॿियनि ॿोलियुनि में लिखंदड़ु त तमामु घणा आहिनि हा हिंदी ॿोली हुजे या अंग्रेजी ॿोली हुजे उन में अंग्रेज लिखनि न मां सिंधी आहियां त मूंखे पंहिंजी ॿोलीअ में लिखणु घुरिजे पहिरियों पहिरियों फर्ज़ मुंहिंजो जेको आहे सो सिंधी ॿोली आहे ऐं मां पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ में लिखण ई पसंदि कयां थो जीअं मुंहिंजा सिंधी उहो पढ़ी सघनि ऐं पढ़ी मौज माणिनि जेको मां ॼाणा थो जेको मां चाहियां थो जेको मां माणियां थो उन जो मज़ो मुंहिंजा सिंधी भाउर वठनि इहो ई मां चाहियां थो